जय झूलेलाल गुजरात में गुजराती गरबा ॾाढा लोकप्रिय आहिनि उन्हनि ते नृत्य बि थींदा आहिनि गरबा थींदा आहिनि काठियावाड़ी ऐं गरबा टाइप गुजरात हिकु लोकगीत आहिनि नृत्य गुजरात जा सभिनि खां लोकप्रिय नृत्य आहिनि गुजरात में काठियावाड़ी गाना हलंदा आहिनि उन में मोरबी मोरबीअ जा वानीय सनेड़ो काठियावाड़ी संदो अलवामा ओंगेल चंडालूं ॾा हिन प्रकार जा ॾाढा गीत आहिनि असांजे सिंधियुनि में बि अ लाॾा थींदा आहिनि असां उन लाॾनि ते बि ॾाढो नचंदा आहियूं शादी हुजे घर जा फंक्शन हुजनि उन्हनि ते असां लाॾनि ते डांस कंदा आहियूं असां ॾाढो इंजॉयमैंट कंदा आहियूं